सर अपनी कम्पनी में कल दस आदमी काम करने आ रहे हैं तो न उनको काम करने के लिए सर दस कम्प्यूटर की जरूरत पड़ेगी सर दिलाना भी है सर मैंने उनका प्रशिक्षण तो देखा है उनको सबको अच्छे से सब काम आता है वैसे तो और सर वह कल दस बजे तक के आ जाएँगे आप बोलो तो दस बजे तक तो उनको मैं ला लूँगा यहाँ पर काम पर येस सर येस सर सर वह हाँ सर वह पूरे दस ही आएँगे मैंने उनसे अच्छे से बात कर ली है वह पूरे दस ही आएँगे सर सर लैब में हॉल में सर वहाँ पर बिजली तो होगी ना सर वहाँ बैठने की सुविधा भी करवा देते हाँ तो सर लेकिन कल दस बजे के पहले हो जाना चाहिए ना सर वह तो दस बजे तक के मैं उनको लेकर के आ जाउँगा लेकिन जो उनकी बैठने की सुविधा है वह जो है दस बजे से पहले हो जानी चाहिए ना सर और सर कम्प्यूटर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए सर ठीक है धन्य ठीक है धन्यवाद सर